ویسے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میری زندگی میں ہوتی رہتی ہیں اور كچھ چیزیں ایسی ہیں جس كا شوق مجھے بچپن سے ہی رہا ہے جیسے كہ كمپیوٹر چلانا مجھے بچپن سے ہی شوق تھا اور میں اس كام میں بہت ماہر بھی ہوں كمپیوٹر چلانا اس میں عام طور پر كمپوزنگ كرنا ٹائپنگ كرنا یہ سب مجھے بہت پسند تھا اور ابھی یہ ایک ایسی چیز میرے ساتھ ہے جس سے میں كام بھی كرتا ہوں اور جس كے ذریعے میں كماتا بھی ہوں اور میں نے ان ساری چیزوں كو اپنے ایک استاد جناب ظفر عالم صاحب سے سیكھا انہوں نے بچپن سے ہی میرا تعاون كیا اور میرا ساتھ دیا انہوں نے كمپیوٹر كے معاملے میں میری ہر طرح سے مدد كی اور ان كا یہ مدد كرنا میرے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا جس كو میں آج دیكھ رہا ہوں